हलो जी मां हुतां जी मैनेजर थी ॻाल्हायां ॿुधायो मां तव्हां जी कीअं मदद करे सघां थी जी कीअं खपनिव जी जी अवैलेबल आहिनि तव्हां खे कीअं खपनि ए सी रूम्स कि नॉन ए सी रूम्स खपनि अच्छा ए सी रूम्स अच्छा अच्छा ए सी रूम जो रैंट तव्हां खे पर डे थ्री थाउसैंड पवंदव हिक रूम जो थ्री थाउसैंड टे हज़ार जी तव्हां खे घणा रूम खपनि टोटल अच्छा त माण्हूं घणा अथव ॾह माण्हूं इन त पोइ तव्हां खे पंज रूम वठणा पवंदा छोकि हिक रूम में ॿ माण्हूं अलाउड आहिनि जी जी अच्छा ॿार बि आहिनि त पोइ ठीकु आहे मां तव्हां खे चारि रूम कराए थी ॾियांव ए सी वारा न जी अच्छा तव्हां खे सुबुहु नाश्तो ऐं ॾींहं जो ॾींहं जी रोटी राति जी रोटी मिलाए जी सुबुहु नाश्तो ऐं ॾींहं जी रोटी आहे बाक़ी राति जी रोटी हिन में इनक्लुड कान्हे त हुन लाइ तव्हां खे अलॻि सां थोरो पे करिणो पवंदो जी भेण मां तव्हां खे जी ऐस टी कर इनक्लुड करे पोइ ॾींदमि हा पोइ हलंदो असां वटि ॿई सिस्टम अवैलेबल आहिनि कैश बि ऐं ऑनलाइन बि जी जी अ ॿिन ॿ रूम खपनि कि चारि अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हले वैज बि मिलंदव नॉन वैज बि मिलंदव जीअं तव्हां खे वणे जी जी टेस्ट पहिरों नंबर असांजे होटल जो होटल तव्हां खे सेवा सदन कॉलेज जे पासे पवंदव न पिकअप चओ त असां वटि अवैलेबल न आहे सॉरी सर हा असां तव्हां खे कैब अरेंज करे ॾींदासीं बाक़ी हुन लाइ तव्हां खे अलॻि सां पे करिणो पवंदो हुन जो जीअं तव्हां खे जिते वञिणो आहे हुन डिस्टैंस जे हिसाब खां

जी

हिन लाइ ॾिसो बॉम्बे खां उल्हास नगर ताईं ॿ हज़ार त पवंदा तव्हां खे ऐप्रोक्सिमेटली जी हिक दफ़े जो अच्छा ॾिसो रूम जो ऐं सुबुहु जे नाश्ते ॾींहुं रोटी जो टोटल ॿारहं हज़ार चारि रूमनि जो थिए थो अगरि तव्हां खे डिनर इन्क्लुड कराइणो आहे त टोटल पंद्रहं हज़ार थींदव ऐं कैब वग़ैरह मिलाए करे सत्रहं हज़ार ऐं शादी हॉल जो तव्हां जो हिकु ॾींहं जो ॾह हज़ार लॻंदव उहे बि असांजे

टे त मां तव्हां खे हिक रूम जो ॿुधायोमांव उहो चोवीह कलाक जो ॿुधायोमांव पंजाहु हज़ार जी ऐं बाक़ी तव्हां खे टोटल घणे ॾींहंनि लाइ खपे ॿिनि ॾींहंनि लाइ त पोइ टीह हज़ार रूम या ऐं बाक़ी जेका मथे ख़र्चु हूंदा त हीअं कैब तव्हां चओ था हू इनक्लुड करे जी जी हले जी जी जय झूलेलाल